ہندوستان کے اندر تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے جیسے مثال کے طور پہ دلی میں دیکھ لیجیے بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے دلی کے سی ایم نے بہت اچھا کام کرایا ہے اسکول کالج وغیرہ میں اچھی تعلیم ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کچھ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تعلیم میں کافی مطلب جو ہے رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں جیسے گاؤں دیہات میں دیکھ لیجیے تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے اچھی وہاں کے بچے جو ہے تعلیم کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی تعلیم مل جائے کوئی اچھا پڑھانے والے مل جائیں اس لیے گاؤں دیہات میں چاہیے کہ وہاں بھی اچھی تعلیم ہو اور اچھا سے اچھا ایجوکیشن وہاں بھی ملیں